مقامی نیوز چینل مواد کے لحاظ سے مرکزی نیوز چینل سے کیسے مختلف ہیں ویسے تو میں نیوز وغیرہ دیکھتی نہیں ہوں اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ نالج بھی نہیں ہے جیسے ہم اپنے یہاں کی چین نیوز دیکھتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں بھی آتی ہیں اپنے یہاں کی جو نیوز دیکھتے ہیں مختلف جیسے ہمارا نیوز آج تک ہوا یہ ان میں تھوڑی سی دیش اپنے یہاں کا حال چال دیکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتے ہیں اور اور کے یہاں کی بھاشا تو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اس کے لیے ہمارے لیے مختلف نیوز چینل ان کی بھاشا ہمارے سے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہم اپنے یہاں کے یہ جیسے جی نیوز ہوا آج تک ان کی دو چار کی اپنے یہاں کے حال جان لیتے ہیں